हँ हँ कहु अच्छा ठीक अछि बहुत बढ़िऑं

भुसबाके भुसबा जे बनै छै से चाउरके पहिने धो दै छियै धोके ओकरा छाहरिमे सुखाके उखरिमे कुटै छियै उखरिमे कुटलाके बाद ओकरा चालनिमे चाइलके ओकरा घीमे चाउरके आँटाके घीमे भुजै छियै आ भुजिके निकालि लै छियै तखन गुड़ बरकबै छियै घीमे घीमे से चाउरके आँटाके निकालिके लोहियामे एक कप पानि दऽ कऽ पा भरि गुड़ दऽ कऽ बरकबै छियै आ ओहिमे मसल्ला दै छियै हमसब मरीच सौँफ ओहिमेके मसल्ला दै छियै ओकरबाद ओहिमे आँटा रान कऽ दै छियै ओहिमे ओतबा रहै छै कि ओ रान भऽ जाए बढ़िऑं से आ ओ रान भऽ गेलाके बाद ओकरा हमसब हाथ लऽके गोल गोल बना दै छियै यएह भुसबा कहबै छै जे ठीके कहलहुॅं अहाँ छठिमे भुसबाके बिना पावनि नहि होइ छै बड्ड हँ बहुत दिन तक अहाँ राखि सकैत छी आ खा सकैत छी हँ किए ने सुना सकब हमरा सबके जे छठि होइए ताहिमे गीत बिना नहि होइए ओकर जे छै से अपन सन्तानक लेल ई पावनि लोक करैए नीरोग रहै हमर सन्तान ताहि दुआरे ई पावनि करैए ओहिमे गीत कहै छियै